انشورنس انشورنس کوریج کے ہو کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انشورنس ہوتا ہے لوگ کرواتے ہیں لائف انشورنس ہوتا ہے یہ گاڑیوں کا انشورنس کرایا جاتا ہے اور آج کل تو بہت ضروری ہو گیا ہے کوئی بھی کنوینس لے تو اس کا انشورنس پہلے مانگا جاتا ہے اور انشورنس سے ہی لوگ گاڑیوں کو آگے لے کے جاتے ہیں گاڑی چلانا انشورنس کے بغیر غلط مانا جاتا ہے اس کے لیے پینلٹی بھی ہوتی ہے اور لائف انشورنس ہوتا ہے اور لوگوں کا انشورنس ہوتا ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تب سرکار کی طرف سے پنشن وغیرہ یا لوگوں اس کو بوڑھاپے میں پنشن دیتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تب بھی دیا جاتا ہے ایک معاوضہ معاوضہ دیا جاتا ہے پہلے بچے پہ جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں تو سرکاری فوم بھرے جاتے ہیں سرکاری ہاسپیٹل کی طرف سے اس میں بھی لڑکیوں کو پیسے لڑکیاں پیدا ہونے پر پیسے دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے اور حکومت بوڑھاپے میں یا کوئی اپاہج ہوتا ہے یا کوئی بوڑھا ہوتا ہے یا لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے بھی پیسے دیتی ہے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی جو ودھوا ہوتی ہیں ان کو لیڈیز کو لڑکیوں کی شادی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے اس کے لیے فوم اوم وغیرہ بھرے جاتے ہیں اس کے لیے آدھار کارڈ یہ سب چیزیں لگتی ہیں اور اپنا ووٹر کاڈ ہونا چاہیے آدھار کاڈ ہونا چاہیے اپنے تھوڑا بہت کاغذات کے ذریعے یہ انشورنس کا جو بھی ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں یا حکومت کی طرف سے جو پیسے ملے ہوتے ہیں یہ کاغذات کے ذریعے پورے ہو جاتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے